नमस्ते बोलिए क्या चाहिए आपको किस टाइप का कपड़ा कैसा सूट सूट तो बहुत प्रकार का आता है आपको किस तरह का सूट चाहिए रेन्ज कैसा वाला चाहिए कलर का कुछ च्वाइस ठीक है और कुछ और कुछ लेना है साड़ी में टी शर्ट है किस रेन्ज की साड़ी चाहिए और किस कलर की चाहिए आजकल बहुत सी साड़ी चल रही है और कुछ मेरी दुकान में बहुत सारा आइटम है और कुछ चाहिए तो बोलिए देखिए यह सब साड़ी है किस टाइप की साड़ी आपको पसन्द आ रही है और हम फिर बाद में निकालकर दिखाएँगे आप अपनी च्वाइस बताइए तब रेन्ज ऊपर जाएगा अच्छा चाहिए तो क्या बोले है और दिखाते हैं देखिए यह सब टाइप का चलेगा कितनी साड़ी लेनी है आपको अलग कर दीजिए साइड कर दीजिए तब फिर सूट दिखाएँगे और यह वाला और यह वाला ठीक है सूट में देखिए सूट में कैसा सूट चाहिए कॉटन चाहिए लेगीज वाला चाहिए प्लाजो वाला चाहिए शरारा सूट चाहिए कौन सा दिखाएँ तीनों सेट

यह सब कलर चलेगा डार्क में चाहिए आपको देखिए यह कलर डार्क है और आजकल ज़्यादा चल रहा है शादी में पर्व में त्योहार में लोग सब ज़्यादा ले रहे हैं आपको कैसा लग रहा है यह तीन से चार हज़ार तक के बीच का आएगा तो फिर दिखा देते हैं आप पसन्द कर लीजिए आपको फिर कैसा चाहिए देखिए देख लीजिए यह सब है

ठीक है साइड कर लेते हैं अब आप बिलिन्ग करा कर ले लीजिए